پیدل سفر کرنے کے لیے میرا پسندیدہ خطہ ہے جنگل اور شانتی جس سے اس میں ہم پیدل سفر کر سکتے ہیں بنا کسی چیز کے بنا شور شرابا بنا کوئی پریشانی کے بنا چلاہٹ کے ہم وہاں سفر کر سکتے ہیں اور مجھے پہاڑ میں بھی بہت اچھا لگتا ہے پیدل چلنا پہاڑوں کے بیچ اور ساحل میں بھی مجھے اچھے سے پیدل چلنا پسند ہے برفیلے پہاڑوں میں گھومنے کا مزہ ہی الگ ہے اس میں بھی بہت سفر کرنے میں اچھا لگتا ہے گھنے جنگلوں کے بیچ بھی میں نے سفر کیا ہے جس میں بہت اچھا لگتا ہے پہاڑوں پر غروب آفتاب کے بارے میں مجھے یہ پسند ہے کہ وہاں سے دیکھنے میں کافی سندر ویو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بالکل بالکل جنگل جنگل کے بیچ و بیچ پہاڑ کے اوپر اور کھڑے ہو کر میں نے بہت بار غروب آفتاب دیکھا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت پسند بھی ہے مجھے اور اسی طرح ادھر بھی میں نے بہت پیدل سفر کیا ہے اور چلا بھی ہے جس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے دوستوں کے ساتھ جانا پیدل سفر کرنا جنگلوں میں پہاڑوں پہ ایسی اسی طرح میں نے بہت چلا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے